फुबायगोनहाय औ हेल'

जोंहा माबा मा होनोमोनलाय बेखौ रन्जित गायदों जोसा माइब्रा माइब्रा एसे जोसा एसे औ बेल' गायदोंहाय औ एसेल' गायनो हादों नोंहालाय ए

बुरजा गायथारदों आरो रन्जितखौ रन्जितखौ बुरजा गायथारदों नोङो रन्जितखौ बुरजा गायथारदों नामा होनादां ए आमफ्रायलाय हाजिरा हाजिरा होखो ना हाजिरा होखोना न'आवनो गायजोबखो ए अ' औ बुरजाथा थांदों खोमा हाजिरायाव ए जोंना बारा थाङाखै एसेल'मोन नालाय एसेल'मोन नालाय जोंना

ए ओमफ्राय ओमफ्राय टेकटरालाय बेसेबां मोनो नोंसोरनालाय बिगायावलाय ए एखेथ' जोंनिथिंनिजायजों नो जोंनिथिंनिजायजों एखे होनदां जोंनिथिंजायनिजों एखे औ हा जोंनाबोथ' थिनस'आनो

थाङोथ' आरो ओमफ्राय नै जोसा माइरं फानो ना फाना लाइनां जोसा माइरं जोसा माइरंखौ होनदां लाइनांगौ नोंसोरनाव ए केजियाव बेसेबां फानो केजिआव एसे लायनांगौहाय सेरबासो दस खिजिसो सौखानाय दङफा ए लाइनो औ दे होनबालाय दोनदो दे आब' दे ओं दा लायइगोन आं मोनथिबाय औ औ औ औ